असांजे हिते मुंबई में त पेपर जो चलनि ई काने मतिलबु हाणे त आहे ई न त जंहिं मूंखे टीवीअ में ई सभु समाचार मिलंदा आहिनि ॾिसण त मां घणो करे इंडिया टी वी ॾिसंदो आहियां ऐं ॿिया बि ज़ी न्यूज़ आज़तक इहे सभु ॾिसंदो आहियां मूंखे समाचारु वधीक वणंदा आहिनि ऐं मूंखे पॉलिटिशियन में इंट्रस्ट आहे त मां ॾिसंदो रहंदो आहियां मूंखे हुतांजी सॼी न्यूज़ इंडिया जी वल्ड जी मिली वेंदी आहे त मां उहो उते ई ॾिसंदो रहंदो आहियां